مغلائی کھانے بھارتی پاکستانی اور بنگلہ دیشی کھانوں کا ایک حصہ خاص حصہ ہے جن کی ابتدا مغل سلطنت کے دور سے ہوئی تھی یہ کھانے ایرانی ترک اور وسط ایشیائی کھانوں کے امتزاج سے وجود میں آئے تھے اور انہیں مغل بادشاہوں کے پسند کے مطابق بنایا جاتا تھا مغلائی کھانے اپنی مالداری خوشبو اور ذائقہ دار مصالحوں کے لیے مشہور ہیں اور ان میں سے عموماً خشک میوہ جات گروی دہی اور مکھن کا استعمال ہوتا ہے مغلائی کھانوں میں بہت سی مشہور ڈشز ہیں جن میں بریانی قورما کباب نہاری روغن نان اور شیرمال شامل ہیں بریانی ایک ایسی ڈش ہے جو مختلف اقسام کے گوشت جیسے کہ مرغ بکرے یا مچھلی کے ساتھ چاولوں کو مصالحوں کے ساتھ ملا کر پکائی جاتی ہے قورما ایک قسم کی گریوی ڈش ہے جس میں گوشت کو دہی اور مصالحوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے کباب مغلائی کھانوں کا ایک اور مشہور حصہ ہے جو مختلف قسم کے گوشت کو مصالحوں کے ساتھ ملا کر سیخوں پر پکایا جاتا ہے میں کھانا پکانے کا شوق رکھتا ہوں اور مجھے مغلائی کھانے پکانے میں خاص دلچسپی ہے اگر مجھے ایک ڈش پکانے کا انتخاب کرنا پڑے تو میں بریانی بنانا پسند کروں گا بریانی بنانا ایک خاص فن ہے جس میں چاولوں گوشت اور مصالحوں کا صحیح امتزاج ہونا ضروری ہے اسے دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے تاکہ تمام اجزا کے ذائقے آپس میں مل جائیں اور کھانے کا لطف دو بالا ہو جائے بریانی پکانے میں سب سے پہلے گوشت کو دہی لیموں کا رس اور خاص مصالحوں کے ساتھ مرینڈ کیا جاتا ہے پھر چاولوں کو ہلکے نمکین پانی میں ابلنے دیا جاتا ہے اور جب چاول آدھے پک جائیں تو انہیں گوشت کے ساتھ تہ تہ دار تہ دار شکل میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد اسے دم بھر رکھا جاتا ہے تاکہ چاول اور گوشت دونوں اچھی طرح پک جائیں اور ان کے ذائقے ایک دوسرے میں مل جائیں مغلائی کھانے پکانا ایک خوبصورت تجربہ ہے کیونکہ یہ نہ صرف تاریخ سے جڑا ہوتا ہے بلکہ ذائقوں کی دنیا میں بھی ایک نیا سفر ہوتا ہے بریانی خاص طور پر ایک ایسی ڈش ہے جو مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے بہترین انتخاب ہے